हैलो हाँ जी कौन अच्छा सिक्योरिटी इंचार्ज बोल रहे हैं आप अच्छा यह इंटरव्यू के लिए बच्चे आए हुए हैं गार्ड के लिए इंटरव्यू के लिए मैं यहीं एम्प्लॉइ बोल रहा हूँ मेरा नाम धर्मेन्द्र प्रताप सिंह है अच्छा तो यह जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं काफी देर से बैठे हुए हैं तो एक डेढ़ घंटे से बैठे हुए हैं तो आप कब बताएंगे इंटरव्यू लिए तो इनको हम भेजेंगे जी जी अच्छा जी सर आप बता सकते हैं कि आपको मीटिंग में कितना टाइम लगेगा

लगभग बीस मिनट आपको लग जाएगा मीटिंग में तो ठीक है सर फिर हम आपको पंद्रह पंद्रह मिनट के बाद एक एक आदमी को भेजते रहेंगे सर तो हम इन लोगों को फिर यहीं ऑफिस में हीं बिठाए रखते हैं फिर अच्छा जो पहले आदमी आने वाला है वह तो अर्जुन मिश्रा बाहर गाँव का है यह गार्ड के लिए आए हुए हैं तो इन्ही को हम भे भेजते हैं पहले तो हम ठीक है फिर हम आपके ऑफि केबिन में भेजते हैं फिर जी सर अर्जुन पंडित अंदर जाइए आप ऑफिस के अंदर सर ही आ रहा है हाँ आपके पास